जि'यां कि तुसेंगी अस सनांदे न उधमपुर जेह्ड़े पार्क हैन तां ओह् बड़े सारे पार्क हैन होर मरो मनोरन्जन साधन हैन होर गल्ल कीती जाए ते जखैनी पार्के च जाना होऐ तां उत्थै मतलब के पैसे देना पौंदे होर जियां मतलब के कोई स्टूडेन्ट जाना होऐ तां उं'दे मतलब कि जागतै जाना होए ता पंदरां लेई लैंदे होर बड्डे जाना होऐ तां बीह् पंजी रपेऽ लेई लैंदे होर इक पार्क इत्थै आई गेआ समझो के गोल मार्केट होई गेआ जां मतलब कि बड़े सारे पार्क न होर जखैनी पार्के गल्ल कीती जाए तां ओह्दे अंदरै जानि कि बड़े कैंट कैंट फुल्ल हैन जां बड़ा किश ओह्दे बिच्च मतलब के खूबसूरत ऐ होर बाकी के सब किश उत्थै मतलब के ठीक गै होर फर्स्ट क्लास न होर बी बथेरे न मतलब के बथेरे ओह् न पार्क होई गे जित्थै के पार्के बिच्च मतलब के घूमने घामने बी जंदे रौहन्दे होर ज्यादातर के पार्क जेह्ड़े होंदे तां मतलब के खेढने आस्तै गै होंदे होर खेढने आस्तै अस जंदे बी न लेकिन होर बी बथेरे न होर बाकी इक जखैनी बी ऐ ओह् इक वाटरफाल बी ऐ होर शैल खूबसूरत होर न इक डिग्री कालेज मतलब कि ग्राउन्ड ऐ उत्थै तां उत्थैं बी बन्दे औंदे मतलब कि दूरा दूरा बन्दे औंदे जखैनी पार्के च दूरा टूरेस्ट मतलब कि बथेरे बन्दे औंदे होर हर कुदेआ बन्दे औंदे के भई जखैनी पार्क दिक्खने आस्तै होर खूबसूरत एरिया उत्थै नेह् गै होर बाकी गोल मार्केट दा इत्थै मतलब कि बड़ी इत्थैं बी बड़े बन्दे औंदे होर अजें दिनै दपैह्री कम्म घट्ट होंदे लेकिन जि'यां बडलै जाओ तां मतलब के इत्थै बी शैल फैसलिटी ऐ पार्के होर बाकी जि'यां के जेह्ड़े बन्दे मतलब ऐक्सरसाइज करदे तां ओह् इत्थै मतलब ओह् जेह्ड़ा जिम बिच्च होंदा समान तां ओह् बी ऐ इत्थै होर बंदा वार्मअप बगैरा सब किश करी सकदा मतलब के अपने अंग जेह्ड़े न सिद्धे करी सकदा ओह् सब किश ऐ इत्थै होर बाकी के जैसे जियां कि रानिंग करने आस्तै तां ओह् बी बनी दी इत्थैं जां जि'यां के डोह्ले बनाने होन तां डोह्ले आस्तै बी ऐ बना दा इत्थै होर बौह्ने आस्तै अराम करने आस्तै बी ऐ ओह् बी बनाई दियां कुर्सियां बी बनाई दियां ओह्दे उप्पर बौह्ना ओह्दे उप्पर जां इ'यां दिक्खां के दपैह्रीं'ले कोई बन्दा तां ओह् बी बनाई दे शैड ने इत्थै ते इत्थै शैड च बेही सकदे होर शैल खूबसूरत एरिये न एह् जियां के जखैनी पार्क खूबसूरत गै होर उत्थें बी सब किश ऐ लेकिन उत्थै पैसे लगदे होर गोल मार्केट ऐ जेह्ड़ा तां इत्थै मुख्त ऐ होर मुख्त दा बी मतलब के इक जखैनी होर पार्क इक जगह् तां उत्थै बी मतलब कि पूरा जिम आह्ला समान लग्गा होर मतलब कि उत्थैं डम्बल बी हैन होर सब किश करी सकदे उत्थै तुस रानिंग बी करी सकदे उत्थैं मतलब कोई रोका बंदी नी ऐ होर इन्ना गै